नगर पालिका जा मेन का मेन त जेका कार्य हूंदा आहिनि उहो त सभिनि खां वॾा हूंदा आहिनि सफ़ाई जा और रोड जा नालनि जा और स्वच्छता रखणु सभिनीनि खां वॾो और इहो वधीक म इंपॉर्टेंट हूंदो आहे जल आपूर्ति और बुनियाद जी धाती जो रख रखाव और पार्कनि जो रख रखाव ईअं सभु ॾिसंदा आहिनि नगर पालिका विभाग और स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य जो और सही और शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं और ईअं सभु ॾिसंदा आहिनि अगरि महापालिका जा हुया और जेको बि रखरखाव आहे पूरी मेंनेटेंस आहे जेकी आहे रोडनि जी सभु पूरी उन जे मथो हूंदी आहे और उन खे उहे सही रखण जो कम करंदा आहिनि और उन वजह सां उहे पब्लिक जेकी आहे पंहिंजो जेको आहे उन में दिक़त नथी थिए पब्लिक खे पंहिंजो सभु कम उन खे महापालिका वारा खरा आहिनि था त दिक़त नथी थिए सभु लाइटनि जी व्यवस्था बि कराइनि था कॾहिं लाइट ख़राबु थिए थी त उहो बि चैंज कराइनि था त सभु सभु कम थियनि था